म्हाका रांदपाक खूब आवडटा हय आनी हांवेन रांदपाक सुरवात केली हेजे सांगपाचें म्हळ्यार अशें पांचवेक बी आसतना बिकाॅज अशें सांगतात की चलये चलये चलये भुरग्यान जांव चेडवांनी रांदप रांदपाक शिकप हें खूब गरजेचें अशें म्हणटात की तेका लागोन आमचे आवयन पयलीच ही संवय आमकां लावन दिल्ली पांचवेक बी पावतना सोवका सोवका हांव चाव करपाक शिकलें पयलीं म्हळ्यार गजाल च्या करून दिवप अशें घरच्यांक आनी बारीक बारीक जशें की दाळ करप कुकर लावप हें सगळें शिकलें मागीर सोवका सोवका म्हाज्या हातीर मात्शें मात्शें बसलें तें आनी जेन्ना म्हजी आवय बरी ना जाली हस होस्पिटलान ती एडमीट बी जाली तेन्ना घरांत कोण असो रांदपी असो नाशिल्लो काकी कामांक वयताली आनी घरान आज्जी आसताली सो आज्जी जें कितें रांदता तें पळोवन तें हांव स्लो स्लो शिकलें कित्याक तिका हेल्प करतालें लायक तिका मदत करतालें किंवां बाकीचें सगळें काम करपाक आनी ती कशी रांदता तें पळोवन हांव रोस करपाक मागीर रोस आनी बाकीचें कितें गोडशें तसलें कितें करपाक शीक शिकलें शेवयो शिरो हें सगळें जें हें करपाक मात्शें यें लागता न्हू तोच प्रमाण मिठाचो साकरीचो सारको पडपाक जाय सो तो तिका पळोवन शिकलें कित्याक आज्जी आमची एक बरी रांदपी आनी तिजें जेवण सुद्दां सगळ्यांक आवडटालें सो तिजे कडल्यान शिकलें हें सगळें करपाक मागीर आवय डबो बिबो धाडून दिवचो पडटालो तेका लागोन मागीर हांव सवका सवका एक एक करून अशें दितालें आनी घरच्यांकूय करतालें हेजे वय हेजे वयल्यान हांव रांदपाक शिकलें मागीर रांदपाची आवड लागली केन्नाय असो आयतार बी येयलो तेन्ना कितेंय करप सकाळचें नाश्त्या खातीर मागीर जेवणाक कितेंय अशें एक हॅवी मील म्हणटात तशें केन्नाय कितें पुलाव केलो पनीर तसलें केलें तसलें शिकलें तिनूय आमकां खूब शिकयलें आती आमचें अशें सावथ इंडियन डिशीस जांव इडली बी तसलें सांबार बी पनीर बी करपाक शिकयलें आमकां सो हेजे वयल्यान हांव रांदपाक शिकलें आनी बरेंय जाता म्हजें हातीक चव चव आसा अशें म्हणटात बरें लागता रांदपाक शिकलें हें जालें सगळें आनी आमगेर आतां कोणीय येतात सो तेन्ना तेंका म्हज्या हातिंतली गोबी मंच्युरी खूब आवडटा लायक तीं खंयी पिकनिकेक गेलीं जावं घरान कोणी येयलीं जाल्यार बड्डे आसलो कितेंय आसलो जाल्यार ती पयली गजाल म्हणटा आमकां गोबी करून हाड जावं गोबी कर तेन्ना मागीर गोबी करपाचो प्रकार जाता सगळें सामान हाडून दवरता आनी गोबी करपाक लागतां केन्ना केन्ना कमी जाता तेन्ना मागीर सगळीं झगडटात की तूं भामटें इल्लिशी केल्या आमकां कोणाक पावूंकना अशें तीं मागीर झगडटात तेन्ना तेंका सगळ्यांक गोबी खूब आवडटा आनी गोबी ही हांव यू ट्युबा वयल्यान शिकलें यू ट्यूब पळोवन स्लो स्लो गोबीचे खूब प्रकार आसतात थोडी ड्राय आसता थोडी ग्रेविची आसता सो ती पळोवन यू ट्युबा वयल्यान शिकलें आनी ती खावपाकूय बरी लागली म्हाका फेवरेट डिशूय जालो आनी करपाकूय बरी अशी सोंपी कशी जाली तशेंच बाकीचेंय अशें प्रकार हांव शिकलें जशें की केक करपाचे केक मागीर पॅन केक तसले करपाचें पुडिंग तें सगळें युट्यूबावयल्यान शिकलें आनी हितून म्हाजी आवड मात्शी मात्शी निर्माण जाली सगळीं म्हणटालीं की कुकींग कोर्स कर लाय्क हेजो केक करपाचो बीन तसलो पूण वेळ नाशिल्ल्यान तें आनी करपाक वोचोंग ना हांव पूण हॉबी अशी दवरून तें सगळें फुडें येना आनी आवडटो डीश म्हणळ्यार म्हाका खावपाक सांगपाक गेलें जाल्यार सगळेंच आवडटा खावपाक अशें कांय आवडना अशें ना नुस्तें खूब आवडटा म्हाका इस्वण चणाक बीन भाजलेलें बी तशें आनी आयस्क्रीम खूब आवडटा हे म्हाजे आवडटे पदार्थ